धर्म एहन छै जे बहुत लोक धर्म करै छथि धर्मस्थान जाइ छथि बहुत लोक काँवर लऽ कऽ सावनसँ लऽ कऽ भरि साल बाबाके जले चढ़बै लऽ जा रहल छथि देवघर काँवर लऽ कऽ बहुत लोक एहन छथि जे धर्मके नामपर गामे गामे माँगिके चन्दा कऽ कऽ जे सन्तोषी माताके मन्दिर बनाएब कोनो गीता मन्दिर बनाएब बहुत एहन छथि जे जेना नवादा भगवती स्थान भेलथि ओहिमे एना करब ई करब बहुत किछु पर फाइदा उठा रहल छथि धर्मके नामपर माँगि माँगिके खा रहल छथि बहुत लोक धर्मो करै छथि बहुत अधर्मो कऽ रहल छथि धर्मके नामपर बहुत लोक माँगिके अबै छथि माँगऽके लेल गाँव घरमे तऽ लोक चन्दा दऽ दै छै धर्मके लेल माँगऽके लेल अएलै हँ लेकिन ई थोड़े लोक जानि रहल छै समाजमे रहिके जे हम धर्ममे दऽके की करतै अधर्ममे जा रहल छै कि धर्ममे जा रहल छै लोक तऽ अपना धर्मके लेल ई चीज दऽ रहल अइ आब चन्दा लेनिहार सब धर्म करै छथि कि अधर्म करै छथि खुद आब ओसब जानै छथिन लोकतऽ धर्मेके नामपर एखनहु धर्मेपर छै धर्मे कऽ रहल अइ